हिस्ट्री के कल्चर से लेकर कल्चर के अन्दर जो हाँ मैंने बुक पढ़ी है वो नितिन सिंगानिया की लेकिन अच्छी है बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी है वो उसमें वो जंगल में नवपषाण काल पुरा पषाण काल जो होते हैं ज पहले जहाँ लोग वानरों कि तरह चलते हैं और थे और आग जलाते थे क्योंकि वे लोग उनको पता नहीं था खाने जैसे खाना कैसे खाते हैं वगैरह तो वो ना जानवरों क कच्चा माँस ही खाते थे लेकिन जब उन्होंने आग ये आग उत्पन्न की तब वो ना खाने को पकाकर खाने लगे पहले वो पेड़ो पर रहते थे उसके बाद फिर वो घर बनाकर लकड़ियों के घर बनाकर जंगलों में रहने लगे और फिर धीरे धीरे करके मानव का विकास हुआ फिर वो खेती करने लगे और फसल उगाकर फिर वो वो अनाज खाने लगे इसी तरह से उनकी उत्पत्ति हुई